हलो भैया मुझे रतलाम जाना था अपनी फ़ेमिली के साथ घूमने के लिए तीन दिन के लिए तो आप मुझे बता सकते हो कैसा क्या है वहाँ जाने का घूमने का

तो भैया मुझे जैन मंदिर जाना था तो आप मुझे बता सकते हो कैसा क्या खर्चा आ जाएंगा और कैसा क्या अच्छा और उसके अलावा और कहाँ कहाँ घूम सकते भैया आप बता सकते हो मुझे अच्छा तो भैया वहाँ देखने लायक बहुत अच्छी स्थान है न अच्छा अच्छा तो भैया कुछ पैसे उसमें कम नहीं होंगे अच्छा छः हज़ार में हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी उसमें अच्छा हमें पूरे जगह घूमने के लिए मिल जाएगा न अच्छा ठीक है भैया